ہاں ہیلو میم بولیے جی میں بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہوں جی ہو جائے گی ہاں جی جی آپ کو یہ تھوڑی کوسٹلی پڑے گی تیس ہزار کی جی آپ کو یہ تھوڑا کوسٹلی پڑے گا جی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ کو فائیو پرسینٹ کا جی کوسٹلی ہوتی ہے ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں تو اس لیےاونلی فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ نہیں آپ کو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے جی میکسمم تین گھنٹے پورے ہو جائیں گے آپ کو کرانا ہے فیشیل جی ویسے تو ہم ڈسکاؤنٹ کسی کو زیادہ دیتے نہیں ہیں ہمارا ایک ہی پرائس چلتا ہے لیکن بھر بھی ٹھیک ہے میں آپ کے لیے سیون پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہوں او میم یہ بہت زیادہ ہی اچھا فیشیل ہے آپ کو میں نے اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیا ٹھیک ہے اوکے پھر میں آپ کو ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیتی ہوں اس سے نیچے نہیں ہو سکتا آپ دیکھ لیجیے آپ کو کرانا ہے کیا ٹھیک ہے پھر ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ کافی ہے میم یس ابھی آپ کو تھوڑا اور زیادہ ٹائم لگے گا ابھی آپ کو چار پانچ گھنٹے لگ جائیں گے تو دیکھ لیجیے مینج کر سکتے ہو تو آ جاؤ جی دیکھ لو مینج کر سکتے ہو تو اوکے پھر آپ مورننگ میں آ جائیے جی مورننگ میں طے نہیں ہے آپ آ جائیے میں آپ کو اوپر ہی ملوں گی ٹھیک ہے کل کی آپ کی ٹین اے ایم کی اپائنمنٹ ہے آپ ٹائم سے آ جائیے اوکے